हँ कहिए हँ कहु अच्छा अच्छा हँ कहिऔ की सेवा

हमरा होटलमे जेना रोटी सब्जी दाल चावल मटर पनीर सब्जीमे ई छै आ सिम्पल सब्जी सेहो अछि सागके व्यवस्था सेहो अछि मछली अछि मीटके व्यवस्था सेहो अछि हँ जे रोटी चावल जे किछु चाही ओकर व्यवस्था भऽ जेतै तऽ अहाँकेँ कोन कोन चीज अभी जरुरी छै ओकर मेनु अहाँ बताबितियै ने तऽ ओहिके अनुसार अहाँकेँ पासमे हम यथाशीघ्र भोजन भेजबाक व्यवस्था करितहुँ हँ हँ सही मेनु बताउ हँ हँ चावलके साथमे अहाँकेँ जेनाकि माछ भऽ जायत हँ सलाद सलाद भेटत आ ऊपरसँ अहाँकेँ दहीके व्यवस्था से होयत दही चीनी सेहो हँ बस ओहिके बाद अहाँकेँ पान सुपाड़ी सेहो व्यवस्था अछि हँ हँ हँ हँ एकरा बुझले अछि अपना सभकेँ प्रधान संस्कृति बुझिऔ हँ एकटा बात बुझलियै एहि पाने पानेके चलते हमरा होटलके एतेक चलती यऽ हँ छैहे की ततेक व्यस्तता रहै छै ने की कहब हँ रूम कखनो खाली नहि रहै छै अहाँकेँ तऽ सन्योगसँ भेट गेल रुम हँ हँ वाह वाह हँ अहाँ भाग्यशाली छी हँ नाश्तामे अहाँकेॅं यदि अहाँ कहबै तऽ गरम गरम समोसा बनवा देब या लिट्टी चोखा बनवा देब या ओ की कहै छै पाव रोटिके फ्राई कए कऽ सेहो हम भेजवा सकै छी हँ तऽ अहॉँ कहबै तऽ अण्डाके सेहो रेडीमेड ऑमलेट सेहो तैयार कए सकै छी आ भेजवा सकै छी अच्छा आ हँ हँ माछ हँ हँ ठीक छै हम जल्दीसँ जल्दी बहिराके कहै छी बहिरा अहाँकेँ पासमे जल्दीसँ जल्दी भोजन लए कऽ जायत ठीक छै ठीक छै खुश रहु